जोधपुर ज़िले में जो परिवहन के काफ़ी सारा हमारे पास विकल्प है जो हम आम जनता है जो काम में लेते हैं तो उसमें काफ़ी जैसा आ गये है जैसा बाइक आ गई है बस आ गई है और जैसे ऑटो आ गई है और उसमें एक आदमी को हाँ अगर बस की बात की जाये जैसे काफ़ी जो आदमी जो जनता है वो बस से ही आते जाते हैं दूरी होती है तो वो बस से ही आएंगे जायेंगे तो उसमें ये हो जाता है की भाई बस एक मिनट से ज़्यादा रूकती नहीं है उस एक मिनट में ही लोगों को चढ़ना भी होता है और उतरना भी होता है उसके बाद ये होता है की भाई काफ़ी बार जो ज़्यादा भीड़ का भी सामना करना पड़ता है काफ़ी बार सीट नहीं मिलती पर होता ये है की उस रूट पर हमको सिर्फ एक ही बस मिल पाती है तो ऐसा होता है की हाँ हमको उस चीज़ को लेकर काफ़ी सावधानियों का सामना करना पड़ता है और अगर हम जैसे गाड़ी पर जाते हैं अगर हम बाइक पर जाते है तो फिर यह हो जाता है भाई इतनी दूर का रास्ता है तो वो सफर करने में थोड़ा सा जैसे कभी बरसात में सड़क ख़राब हो जाती है तो ये है की थोड़ा सा ट्रैवल करने में परेशानी हो जाती है और बस के साथ भी यही होता है कि हम लोग को दूरी रही है तो खड़े खड़े भी जाना पड़ता है क्योंकि एक बस ही है तो वहाँ सीट तो मिली नहीं हमको फिर उसके लिए भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि उस टाइम पर ही हमको बस मिलेगी अगर हम पाँच मिनट भी लेट हो गए तो हमको बस जो है मिलती नहीं है तो उसका यह है कि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है की अगर एक बस निकल गई तो हमको वहाँ आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है और बहुत ही अगर वेट करने के बाद अगर बस मिल भी जाती तो हमको वहाँ पर सीट नहीं मिलती है यही सबसे बड़ी चुनौती